आं मोजां मोननाय सोलायफुबाय थानाय माखासे खौरांफोरा जाहैबाय जि थुइनथि सामिथ जि थुइनथि सामिथआ जाहैबाय भारत हादोराव जागासिनो दङ बिखौ आङो सामफ्रोमबो नायबाय आरो बिनि सोमोन्दै आङो नायनो मोजां मोनो